इत्थें ते जेह्कियां बड़ियां सारियां जड़ी बुट्टियां जेह्कियां प्हाड़ें च होंदियां न जियां पौथ होई पतीस होई मौरा होइया ते एह् जेह्ड़ियां ना इंदा जेह्का स्हेई होंदा इंदा जेह्का इस्तेमाल करना प्रजोग करना सलाहियत कन्नै इसी बड़ा ढंगै तरीके कन्नै होंदा इसी जेह्का स्हेई ग्रांऽ च जियां आर्युवैदिक एक्सपर्ट होंदे हे इंया पैह्लें संत होंदे हे संत जेह्ड़े होंदे एह् बड़े स्हाबै कताबै कन्नै दोआई मात्तरा बराबर करियै बनांदे हे अज्ज बी केईं केईं जगह पर संत न साढ़े ग्रांऽ बी एह् संत हैन ओह् अज्ज बी इंया जड़ी बुटियें दा ओह् स्हेई दिंदे बड़ियां सारियां बमारियां होंदियां न की जड़ी बुटी कन्नै गै ठीक होंदियां न मौरा जेह्का इक्क आखने आस्तै बड़ा इक्क खतरनाक जड़ी ऐ उसदा स्हेई इस्तेमाल नेईं कीता जा तां आदमी मरी बी सकदा उस चीज़ा कन्नै अगर जादा खाई लैओ ते बंदा मरी बी सकदा लेकिन स्हेई अगर जेह्के पराने बजुर्ग हे ओह् अज्ज बी सनांदे न की जियां मौरा जेह्ड़ा साढ़े इत्थें होंदा ऐ ते उसदा स्हेई इस्तेमाल करगे ते हेल्थ सेह्त कदूं खराब ही होंदी निक्की मुट्टी बमारी ते उंदे कश बी नेईं ही जंदी अज्ज जियां निक्का मुट्टा मौसम चेंज़ होइया मौसम चेंज़ होंदे सौ किस्म दियां बमारियां होंदियां ते बुखार आवा करदा कुसै गी जुकाम आवा करदा ते उस टाईम जेह्का इयै संत हत्थ दिक्खियै गै पंछानी लैंदे हे कि कोह्की बमारी ऐ बंदे बिच अज्ज ओह् चीज़ां नेईं रेहियां लोक एडवांस टेक्नोलॉज़ी कन्नै चला दे न अज्जकल ते सच्चे स्हाब कन्नै चलादे न पर पराना तुस दिक्खो तां तुस ते पराने टैम च होंदे हे बेल होंदे हे ते रिशी मुनि गै होंदे हे ते थोह्ड़ा होर पिच्छे जाओ ते ओह् होर बी चीज़ां दा इस्तेमाल करदे हे जेह्कियां हून निं हैन पर ओह् बड़ी एडवांस टेक्नोलॉज़ी ही हत्थ बांह् दिक्खियै नब्ज़ बगैर एक्सरे करने दे बगैर कोई होर खुन दा टेस्ट लेइयै जेह्के रिशी मुनि जियां अज्ज तुस बमारी दा पता लगांदे ना उसदे बगैर ओह् इस चीज़ दा पता करी ओड़दे हे की इसी बमारी केह् ऐ बड़ियां जबरदस्त चीज़ां न जियां हून तुस एह् सनाओ की निक्का मुट्टा कोई अगर इंफैक्शन होई जंदा जियां कोई जियां मधुमक्खी अस डोगरी च आखदे गन गन अगर कुसै गी पुड़ी जंदा ते उसी भंग जेह्ड़ी ऐ ते उसदा इक बड़ा स्हेई इस्तेमाल करी सकदे तुस भंग अगर उसदे पर शैल अगर तुस पीहै अगर तुस जगह पर लाओ एह्दे कन्नै बड़ा तौला ठीक फर्क होई जाना भंग जेह्की ऐ उसदे लाने कन्नै सूजश जेह्ड़ी ऐ ओह् बिल्कुल खत्म होई जंदी मक्खी दा अगर गन पुड़ी जा कुसै गी ते यकदम सौजश होई जंदी अगर जादा गन पुड़ी जंदा आदमी दी मौत बी होई सकदी ते एह् जेह्का एह् सारें कशा फर्स्ट एड जेह्का इसी आक्खेआ जंदा ते सारें कशा पैह्लें जेह्का इसी तुस लाओ ते बड़ा अच्छा ऐ ते कोई इक्क सद्धर बी होंदी साढ़े सद्धर दा इक्क कोई पुड़दी ऐ लेकिन अगर इसदा स्हेई इस्तेमाल कीता जा ते अगर कोई जादा तकलीफ ऐ ते ओह् अगर अगर कारी सद्धर होंदी ते थ्होई जा ते जेह्के ओह् डैड होंदी मतलब तुस उसगी एह्बी आक्खी सकने जियां तुस इंसुलेशन केह् एनिथीसिया दा कम्म बी सद्धर करदी एह् एह् इस किस्म दियां दूनियाभर दियां जड़ी बुट्टियां न इक्क पत्थरै पर होंदा कीते दा होर किश आखदे उसी जख्म ए हयात कुसै गी लग्गी गेदी होऐ ते लग्गने पर अगर उसी लाया जा ते बड़ा तौला उसी लग्गना शुरू होई जंदा उसदे कन्नै